हमर इसकुलमे जे छलय हम जे विद्यार्थी छलियै ओइमे हम एकेटा कला छला हमरा लग हमरा सबके देखाबयके लिये हम जे छलै अपन हाथसँ बिढ़नी पकड़ि कऽ अङ्गूठापर दै छलियै ताकि जे छै सब जे छलै सिखाबय छलियै जे ई केना होइ छै जे हमर जे जुड़ल बचपन इसकुलके जे छै हमर गामक प्राथमिक मध्य विद्यालय इसहपुरके प्रारम्भमे छै जे कोनो ओतऽ जाइ छी गुजरय छी तऽ हमरा कोनो याद अबैये कि ई इसकुलमे हमरा बचपन गुजरल अछि जे एक दिना जे छलै बरसातमे हम कागज लऽ कऽ जाइ छलै ओइ इसकुलमे तऽ बहुत जोरसँ बारिश भऽ गेलनि तऽ ओइमे हम नावपर चढ़ि कऽ अपन इसकुल गेलहुँ जेकि अइमे कोना सिखलहुँ कोना गेलहुँ तऽ हमसभ तऽ सरसँ ज्ञान लेलहुँ जे हमेशा बचपनके याद अबय छै ताकि जे हमर कला छै व्यवस्था कला व्यवस्था आओर अनिवार्य जे छै इसकुलके ओ हम निर्भर तत्पर हम हमेशा करैत छी जेकि अहाँ कोनो जुड़ल बचपनके कोनो याद अछि जे देखिऔ जेनाकि मतलब गुड़िआ जे छै तऽ ओ गुड़िआ जे मानि लिअ ओइमे कोनो तखन से पसन्द भऽ गेलय तऽ ओइमे जे छै हम अहाँके बनबय छी हाथसँ तऽ हमरा इएह एगो कला छै जे कि कागजसँ हम नाव बना सकय छी या कागजसँ अहाँके इंसान बना सकय छी कागजात बना सकय छी बरसातमे पानि बना सकय छी तऽ इएह सब लए जे छै हम इसकुलमे